औ दङ बे ओनसोलाव भेथेनारि डक्टरफोर दङ आरो बिसोरो बिसोरो गावसोरनि खामानि बायदियै जुनारफोरखौ जुनारफोरखौ मोजाङैनो जोथोन लाखियो आरो भेक्सिन थुयो बिसोर बिसोरो गोबां बिसोरो गोबां जुनारफोरखौनो सादारन सादारन सादा मुवाफोरखौ बाहायनो थिनो आरो बिसोरो साबोनजों थुखैस्रां लोबस्रां आरो मोजाङै जानाय आदार होनानै भेक्सिनफोरखौ मासे मास होनानै लानांगौ होननानै थिनो थांनाय समाव आरो गोबां गोबां सादारन भेक्सिनफोरखौ थुनानै हरनाय जायो आरो जुनारफोरनि सावस्रिनि बेसेना रां खरसा थांनायाव अबेबा समावहाय थिनस' अब्बा समाव फासस' बेबायदिनो राङा थांनाय जायो आरो गोबां जुनारफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनानै आरो मासे मास भेक्सिन होबाय थानांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो जुनारफोरखौ मोजाङै बेमारनिफ्राय बारग' होनो थुनानै लानो हायो आरो बे जुनारफोरनिफ्राय जोङो गोबां बेमार आजार जानायनिफ्राय बोखारनानै लानो हानायनि जानानै फैयो